औ दे बुं

अ अ

अ अ अ अह माबाथ' वेदार फोराथ' मोजाङानो थिगैनो दङ माने बारा सान्दुंबो गैया अखाबो गैया माने इसे दुङा सुङा माने बार स्रो स्रो बारनाय गाज्रि नङा वेदार आ ओमफ्राय ओरैनो साबेसे जागोन नोंसोरो अ ओरैनो जायगाया मा जायगायाव लादों ओरैनो औ अ अ औ हानायाथ' हागोन आरो माखासे माबायाव थाहैबाय मा होनोमोनलाय गाइद बो माबा खालामनांगोन नामा द्रप खालामनांगोन नामा अ' बेखौ खालामनानै होनांगोन ना अ औ औ बेफोर जोंनि बेयो औ ओरैनो बास गंसे ना टेक्सि फोर अ अ औ दसजन ना अ' पसिस तारिखाव होन्दोंमोन नामा ओरैनो कयतासोआव सफैगोन नोंसोरो अ औ अ' ओमफ्राय बबेनिफ्राय द्रप खालामनांगोन बायदि अ ट्रेन जों ना औ ओरैनो होनबा जोंनाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दङ बेयाव थानो हागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो लांगोन नोंसोर बबेहाय थाङो जेनेबा जोङोथ' ओरैनो पार मा होनोमोनलाय कार आव मोनसेयाव जोङो माबा लायो दुइहाजार लायो ओमफ्राय नोंसोर नोंसोर दसज'नबाथ' हटेल फोराथ' पार नाइट आव माबा लायो ओरैनो सासेयाव माबा लायो टु हान्द्रेद बारा नङा ओमफ्राय जोंनिफ्रायनो माने जानाय मानाय गासैबो फेसिलिटि खौ जों होजोबगोन आरोकि माने मोजांखा बेदरुम सेदरुम जोंनि टयलेट फोरा गासैबो माबाया मोजांखा आरोकि ना नाइट माबाफोरा बेद फोरा थिगैनो दङ नोंसोरो जिखुनु औ औ ओरैनो स्टुडेन्ट ना फरायसाफोर ना नोंसोरो ओरैनो कलेज नि ना स्कुल नि औ कलेज नि ना इउनिभार्सिटि नि ना अ' इउनिभार्सिटिनि ओरैनो नोंसोरो सोरबाफोर टिसार फोर प्रफेसार फोर फैफागोन नामा गार्ड खालामनो सानैसो ना अ बिसोरनि कन्टेक्ट नाम्बार फोरखौ हरनो हागोन ना अ औ जागोन दे अ औ औ दङ दङ दं दं अ औ दे